आमच्या गोंय राज्यांत तशेंच हेर राज्यां जीं आसा पूर्ण देशांत थंय तरणाट्यांक नोकरी मेळना हो एक अत्यंत म्हत्वाचो आनी आयच्या टायमार अत्यंत चड प्रमाणांत जो इश्यू आसा तो हो जावन आसा आमचे जे तरणाटे आसा म्हणचे तातूंत सगळ्या तरेचे आयले म्हणजे जे मॅडिकल फिल्डांत आसात जे इंजिनियरींग फिल्डांत आसात किंवां जे कॉमर्साच्या फिल्डांत खंय तरी आसा एम बी ए केल्ले आसा आर्ट्स फिल्डान जे आसा आय टी किंवां डिप्लोमा खंयचेंय फिल्ड तुमी धरात प्रत्येक फिल्डांत तुमकां बेरोजगारी ही दिसतली ह्या प्रत्येक फिल्डांत अशी खूब वेगळे वेगळे तरेच्यो गोश्टी आसात वेगळे वेगळे तरेच्यो तरेची उत्पन्नां आसात जीं ह्या तरणाट्यांक खबरूच आसना आमकां कसलें जॉब मेळूंक शकता आमकां खंय खंय जॉब मेळूं शकता हाची कल्पना आमकां आसना सरकार आपले वाटेंतल्यान खूब प्रमोशन्स करता खूब एडवर्टिझमेंट करता ह्या वेगळ्या वेगळ्या तरेच्या जॉब्सांची पूण तातूंत सगळेंच करपाक सरकाराचे सरकारा कडेन जायना आनी आमी सुद्दा सरकाराक प्रत्येक गोष्टीक ब्लेम करून उपकारचें ना पूण तरी आसतना सरकारान हें मनार घेवपाक जाय

तरणाट्यांक जॉब्स दिवपाक सगळ्यांत पयलीं म्हणजे तांकां बऱ्या तरेचें शिक्षण आनी त्या शिक्षणांत बऱ्या तरेचे चान्स किंवां ऑपर्च्यूनिटीज तांकां पयलीं दिवपाक जाय हातुंतल्यान आमी जाका प्लेसमेंट म्हणटा ती जी प्लेसमेंटाची जी कॉन्सेप्ट आसा किंवां ही प्लेसमेंट जी आसा ती फक्तच इंजिनियरींग किंवां फक्तच कॉमर्स न्ही तर प्रत्येक बारीक ते व्हडल्या फिल्डांत सुद्दा सरकारान हाडपाची गरज आसा थंय कंप वेगळे वेगळे ज्यो कंपनी आसा थंय तांकां आपोवपाचें आनी ह्या तरणाट्यांक त्या कंपनीच्या मुखार व्हरपाचें त्यो कंपन्यो आपल्याक जाय तशें परिक्षा घेतल्यो ह्या तरणाट्यांच्यो आनी ताजेर जे मार्क्स तांकां दिसतले ते त्या त्या तरणाट्यांक घेतले